पहले हम सिलाई सीखने जाते थे दसवी क्लास में थे तो गए थे सीखने के लिए वहाँ पर और चार महीना सीखे हैं पहले हम लोग को सिखाया जाता था पेपर पे पेपर काटने सिखाते थे लोग मैडम जो थी वो सिखाती थी पेपर काटने कि ऐसे बेटा करो सीखो पेपर काटते थे फिर उसके बाद पेपर काटने के बाद तो फिर पेपर काटने के बाद बोलती थी उसको हाथ से गुलो उसको गुलते थे हाथ से गुलने के बाद उसको फिर मैडम के पास लेकर मैडम के पास लेकर जाकर उसको देखाते थे मैडम देखो अच्छा सिला या नही तो कहती थी बहुत अच्छा है अभी नही आ रहा तुमको फिर से इसको सीखो चड्ढी बनाओ बेलाउज बनाओ कैसे बेलाउज काटते हैं फिर बेलाउज को कटिंग करवाती थी तो फिर उसको गुल गुल कर दिखाते थे मैडम को फिर मैडम बोलती थी उसको वो बनाओ वो जाता था फिर उसके बाद पैन्ट को सिलते थे पैन्ट सिलने के बाद पैन्ट सिल लेते थे तो उसको गूलते थे कटने कट करने के बाद उसको वो करते थे सिलते थे हाथ से गुलकर उसको फिर मैडम को देखाते थे देखाने के बाद फिर बोलती थी कि अब बनाओ सूट सूट कैसे बनेगा हम बोलते बताओ मैडम कैसे बनेगा तो मैडम बताती थी उसको पहले काटो कटिंग करती थी कटिंग करने के बाद हम गुलते थे गुलने के बाद तो फिर उसके बाद हाथ से सिलते थे सिलने के बाद फिर सलवार का कटिंग करते थे सलवार काट लेते थे फिर उसके बाद सलवार काट कर उसके बाद हम फिर हाथ से गुलते थे गुल लेते थे तब फिर उसको बस सिलाती थी फिर हम सीखते सीखते तीन चार महीना सीखे उसके छः महीना कोर्स किए जाते थे यहाँ पर नंदगज में सीखते थे अपने नंदगज में सीख कर फिर उसके बाद हम कंप्लीट हो गए तो कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने अपने रूम लिए रूम लेकर फिर खोले नंदगज में खोलने के बाद फिर मैं सिलाई करने लगी सिलाई करने के बाद मेरे को खूब बहुत अच्छा अच्छा ये हीरो हिरोइन का भी जो देखती थी हीरो का पैन्ट तो पैन्ट भी सिल लेती हूँ सॉर्ट भी सिल देती थी और उसके बाद हीरो का जो पैन्ट दिखता था सर्ट ओ सिल देते थे उसका भी रेंज है आपका सात सौ रुपया छः सौ रुपया है पैन्ट सर्ट का सिलाई और और यह सूट भी सिल लेते हैं सूट्स सलवार भी गोल गला सिलते हैं अस्तर वाला भी सिल लेते थे और उसका भी रेंज ढाई सौ तीन सौ रुपया मिल जाता है फिर उसके बाद बेलाउज था बेलाउज सिलने के बाद बेलाउज को पहेले काटते थे बेलाउज काट लेते थे उसको बाद फिर डिजाइन वाला गोल गला वाला फिर उसके बाद बटम लगाते हैं बडम लगाने के बाद काज करते हैं उसको पूरा अच्छी तरह से तैयार कर कर उसका रेट है आपका दो सौ रुपया है सादा बेलाउज का दाम हो गया और फिर उसके बाद आपका आ गया सूट पर सूट जो है उसको भी सिल देते हैं वो भी आता है मेरे को तो कहते हैं कैसे सिलाएगा इसको सिल उल कर उसको भी उसका भी पान सौ रुपया मिल जाता है सूट का भी फिर उसके बाद आदमी लोग का रहता है जो पैन्ट वैन्ट रहता है आदमी लोग का तो पैन्ट का भी सिलाई कर देते हैं उसका बहुत पैसा मिलता है और जो हीरो हिरोइन लोग का जो बेलाउज ओलाउज रहती है उसको भी हम मतलब कि ओ कर लेते हैं सिल देते हैं उसका रेंज बहुत ज़्यादा रहता है पाँच सौ सात सौ रुपये लगता है एक बेलाउज का दाम है और सिलते हैं बहुत अच्छा से बैठा कर सिलते हैं हुक उक सब लगा कर जो कोई भी डिजाइन वाले बेलाउज रहेगा उसको भी हम सिल देंगे और और जो पेटीकोट वगैरह हो गया पेटीकोट भी रहता है पेटीकोट को भी सिल देते हैं पहले काटते हैं उसके बाद सिलते हैं उसका भी पैसा मिल ही जाता है और जो चूड़ीदार सलवार है चूड़ीदार सलवार भी सिल देते हैं आदमी लोग का जो औरत हैं कच्च पैन्ट वगैरह हो गया कच्छा बनियान ये सब सब कुछ सिल लेते लड़की लोग का टेप वगैरह हो गया बेलाउज ओलाउज गंजी सब ओ सब मेरे को आता है ये सब सिल देते हैं हमने खोला था नंदगज में खोले हैं बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं लेडीसें लोग कहती हैं दीदी आप बहुत अच्छा सिलती हैं सिल दीजिए बहुत सुंदर सिलती हैं हम बोलते हैं अच्छा ठीक है लेकर आओ सिल देते हैं तो वो लोग लेकर आती हैं तो सिलते हैं पूछती हैं ये लोग कि कितना पैसा लोगी तो बताते हैं बेलाउज रहता है तो ढाई सौ रुपया डिजाइन वाला रहता है तो पाँच सौ रुपया और जो सादा रहता है तो सौ डेढ़ सौ रुपया रहता है अस्तर वाला रहता है तो उसका भी अलग रेंज रहता है जो शादी रहती है उसका भी अलग रेंज रहता है और जो ये सब बहुत सारा जैसे आइटम रहता है वो सब प्लाजो हुआ शरारा शरारा ओरारा वगैरह हो गया शरारा ओरारा सब कुछ सिल लेती हूँ और ये आपका साड़ी ओड़ी में जो फाल लगती है साड़ी ओड़ी की फाल ओल भी लग जाता है फाल को पहले धोते हैं उसके बाद फिर सिलते हैं प्रेस करते हैं प्रेस करने के बाद सिलते हैं सिलने के बाद उसको सिलने के बाद फिर दे देते हैं उसका जो पैसा मिलता है फिर रख लेते हैं इज करते हैं बहुत हम परेशान रहते हैं यही सिलाई वगैरह सब करने में हम इसलिए करते रहेते हैं कि कुछ मेरे काम में आ जाएगा पैसा ओगैरा फिर उसके बाद वो करते हैं मेरी मम्मी कहती हैं मेरा भी सिल दो बेलाउज तो मैं उनका भी सिल देती हूँ और मेरी दीदी कहती हैं उममें मेरा भी खुब सुंदर सुंदर सिल दो बहुत दूर दूर से आते हैं गाजीपुर से आते हैं लोग बनारस से आते हैं नंदगज से आते हैं आपके सिसौंड़ा बनगांवा यह सब और लोग ठर गाह आते हैं ये लोग बोलते हैं दीदी आप बहोत अच्छा सिलती हैं बहुत अच्छा सिलती हैं सिल दीजिए सबका सिलते हैं अपने रिलेसनसिप में का भी सबका सिलते हैं बेलाउज वगैरह बिलाउज पेटीकोट और ये आपका पैन्ट हो गया सर्ट हो गया सब कुछ आदमी और औरत का सबका सिलते हैं और इन लोग का भी आदमी लोग का भी सिलते हैं लेडीस लोग का भी सिलते हैं सब कुछ आता है मेरे को ऐसा बात नही है कि नहीं आता है सब कुछ और ये आपका डिजाइन हो गया चूड़ी केस हो गया चूड़ी केस वगैरह चूड़ी केस भी बना लेते हैं द्वारिका गेट भी हो गया उसको भी बुन उन देते हैं बना लेते हैं जैसे कि द्वारका गेट है उसको डिजाइन बनाना है डिजाइन ओजाइन वो सब बना लेते हैं और शीशा जो शीशा वाला झालर रहता है उसको भी बना लेते हैं जो रूम में रहता है झूमर ऊमर बनाना रहता है झूमर ओमर में भी बना लेते हैं झूमर बना लेते हैं और द्वारका गेट है पुर्दा पूरा पर्दा लॉन्ग वाला रहता है वो भी सिल देते हैं बना देते हैं और यह बक्सा ओक्सा का खोली वगैरा ये सब हो गया ये सब सारा चीज बना लेते हैं ये नही है कि नही बना पाते हैं सब कुछ ऐसा नही है कि नही सब कुछ कर लेते हैं और ये आपका हो गया ड्रेसिंग का पर्दा हो गया ड्रेसिंग का डिजाइनिंग जैसे झूमर ऊमर बनता है वो भी निकाल लेते हैं और ये भी जो झूमर लटकाते हैं रूम में चारों कोने में ओ भी लगाते हैं लगाने के बाद ये सब कर लेते हैं जो जितना भी काम रहता है वो सब सारा कुछ कर लेते हैं ऐसा बात नहीं है कि नही आता है मेरे को और फिर उसके बाद तो खाना अरे